विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने लोगों को महामारी में अध्ययन करने में बहुत सहायता की कि जैसे कि यदि किसी से कुछ नहीं बनता है तो हम अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं और उसको सीख भी सकते हैं हमें अब कुछ भी सीखने के लिए हर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें डिजिटल लर्निंग के बारे में डिजिटल लर्निंग से हम अपनी सुविधा के सुविधा के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं हाँ जैसे यदि कभी हमको मा महामारी होती है तो उसमें अपन देख सकते हैं कि किस चीज़ की है तो हम उसको देखकर और समझकर पढ़कर और बहुत सी चीज़ें उसमें देख भी सकते हैं तो अपन उसका ओ उसको देखकर सीख जाते हैं और फ़िर अपन कर भी सकते हैं और डिजिटल लर्निंग से हमें बहुत सी सुविधाएँ मिलीं फ़ायदे भी हुए और नुकसान भी हुआ जैसे कि कोई कोई समझ नहीं पाता डिजिटल लर लर्निंग से हम ले हम जो वीडियोज़ देखते हैं किसी किसी को समझ में आते हैं किसी को नहीं आते हैं तो और जैसे अपन कहीं सामने से पढ़ते हैं तो वह भी सही रहता है और जैसे हम अपन बात करें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें चीज़ें होती हैं जो हम अपने डिजिटल लर्निंग से नहीं कर सकते हाँ ऐसे सामने से कुछ और समझ में आता है और उसमें कुछ और आता है हाँ पर बहुत से लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाता है